जय झूलेलाल गेमनि जे बारे में जाम कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे जीअं की असांजी सोसाइटीअ में क्रिकेट जी गेम रखी वई हुई जंहिंमें की मूंखे खेल कमेटी वारनि पंहिंजो ग्राउंड पधरि वग़ैरह थींदो आ तीअं अरेंजमेंट लाइ ॾिनियलु हुओ जेके जेके शयूं उन में वापिरंदियूं आहिनि क्रिकेट गेम में त उहो सभु अरेंजमेंट मां कई हुई जीअं की स्टम्प थी वियो बॉल थी विया बेट थी वई इननि सभिनि जो अरेंजमेंट कराइण खां मुखे जाम सुठो लॻो हुयो ऐं मां हुननि सां गॾु खेॾी बि सघो हुउमि हीअं हुयो मुंहिंजो अनुभव